बहुत सारे खाना बनाने की हम लोग सिस्टम यूट्यूब पर देख के बनाते हैं इसमें हो गया पास्ता हो गया मैगी हो गया या मेहनत कीजिए तो छोला भटूरा भी बना लेते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर देख देख के देख देख के बनाते हैं खाना पीना

उतना मेहनत से बनाके और उसके बाद सारा फैमिली में खिलाइए और खाइए और यूटूब को कभी भी भूलिएगा नहीं क्योंकि अच्छा से देख देख के बनाइए खिलाइए और ध्यान से देखिए और ध्यान से देखना कभी नहीं भूलेंगी और यूट्यूब जो है देखिए बनाइए यूट्यूब पर खाइए खिलाइए